जोंनि बर'नि नेमाव जेन'बा हिनजाव गोदानखौ नायफैयो नायफैनायनिफ्राय ओमफ्राय नायफैनानै नायफैनायाव मा लाबोनांगौ जौ गोरान गंसे बिदै गंसे बाहाय नयथा नयथा मायरं होनानै सोनानै लाबोनांगौ हिनजाव गोदाना जाबाय बा थारिक दानबाय खयथारिकआव लांगोन बेखौ दान्नानै गालांबाय ओमफ्राय लांबाय लांनानै हाबा जाहैबाय हाबा जाहै खांनानैबो हाबा जाहैखांनानैबो बे हाबा जाखांनानै आरो बिमा बिफानाव आथि मंगल जानो फैनांगौ बा बिमा बिफाया आथिमंगल खुंना हरनांगौ बाहाय बायदिसिना गान्नाय जोमनाय गहेना फाथि जेनबा बायनानै होनांगौ आरो बिमा बिफायाबो जेनोबा गद्रेस सखेस फालें आलना बेबायदिनो लेब थसब बायदिसिना हरनांगौ आथि मंगलाव फैब्ला आरो बेफोरबायदि आथि मंगलफोर होखांनानैबो बिमा बिफा थांनाय फैनाय दङ बिबाय दर्सन खालामलायनाय बिदिनो सोरहाबा माफ्लार बायनानै होयो सोरहाबा बिहु फालि बायनानै हरो बिबाय खालायलायो बेहायबो बिबाय खानायावबो नइथा मायरं आरो लथायाव दै सान्थि लानानै गय जरा फाथै जरा बावलायलायनानै होयो बे बिदिनो बिबाय खानायावबो जेन'बा हिनजाव गोदान लांखांनानैबो बिबाय खायोना सोरहाबा लांनायाव खानो मोनाबाबो लांखांनानै खाहैयो माबा थांनायाव खबर थांनायाव बे खबरावनो बेहाय जेनबा दै सान्थि बानायनानै नइथा मायरं होनानै थुल्सि होनानै सारलाय लायनानै बिबाय खायो आरो हिनजाव गोदान्नो नांनाय फोरखौ आरो गासैबो गान्नाय जोमनाय सना फाथि आसान माला खेरा मंगल सुथ्र बायलायनानै होनांगौ होन्जाव गोदाननोबो हिनजाव गोदाननोबो बेबायदि गान्नाय जोमनाय होहोनांगौ आरो होखांनानै आरो जा हाबा जाखांनानै आरो आथिमंगल फैनायावबो बिमा बिफाया गान्नाय जोमनाय होनांगौ बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो मानसिफोरखौ जाहोनाय आथिमंगल खुंनांगौ आरो मानसिफोरखौ मेरला लेंनांगौ बिदिनो आलना फालें लेब थसब हरनांगौ जायो बिमा बिफाया आरो हिनजावनावबो फैनांगौ हौवानावबो फैनांगौ आलासि जालायनायबो दङ आरो बिबाय दर्सन खानायबो दङ आरो आरो हिन्जाव गोदानखौ लांनानैल' माबा जाया नालाय दिनै आरो बिदिनो जाहोलायनाय लोंहोलायनाय हिन्जाव गोदाननो बिमा बिफायाबो फैबाय हिन्जावना फैगोरबाय हौवानाव हौवाना आरो उनाव थांबाय बे हिन्जावना फैगोरनानै जेन'बा जागोरनानै थांनानै जेन'बा लोमजागोन साजागोन नायफैनो मोना नालाय बेखायनो दर्सन बानायनांगौ फैनांगौ आरो बिमा बिफाया फैनानै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ बेवहाय बिदिनो गस्ला गामसा सोलाय लायो सोरहाबा दख'ना सोलायो सोरहाबा माबा सोरहाबा बिहु फालि होयो सोरहाबा माफ्लार होलायनानै सोलायलायनाय जायो आरो बिबाय दर्सन खानायावबो आरो हौवानावबो थांफिनगोन हिनजावनाव फैफिनबा हौवानावबो थांफिन्बाय हौयानावबो बिबाय दर्सन खालाम नायावबो बिस्राबो बिदिनो जाहोगोन लोंहोगोन रायजो राजा आथिमंगल खुंगोन बेबायदिनो मानसिफोरखौ जाहोगोन लोंहोगोन आरो बिदिनो साखि साबोर लानानै थांगोन मानसि रायजोनि आरो गामिनि आरो हजोंनि ओजोंनि बाहाय बिसोरो सोरहाबा बिहु फालि हरबाय सोरहाबा बिबायजों बिजोमायजो जों दख'ना सोलाय लायबाय सोरहाबा थं थांफानाय मानसिफोरनो बिहुफालि होबाय बा माफ्लार होयो बेबायदिनो आरो आरो बेबायदि होलाय लायनाय नेयम आरो बर'नि नेमाव आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लांफैनाय समावबो आरो हिन्जाव गोदान्नो मा मा होनांगौ बेहाय लिरना हरखा जोबो हिनजाव गोदाननो गान्नाय जोमनाय दख'ना आसान संख सिन्दुर मंगल सुथ्र बायनानै हरनांगौ बेनिफ्रायसो हाबा जायो हाबा जाखांनायनि उनाव आरो हो बिमा बिफानाव आलासि जाफैनांगौ जायो आलासि जाफैनायावनो बिदिनो बेहायबो बिमा बिफाया आथिमंगल खालामना हरनायावबो बेहायबो गान्नाय जोमनाय आरो बिदिनो बायदिसिना माबा आलना फालें आरो बिदिनो गान्नाय जोमनायल' नङा गासिबो बिदिनो रायजो जानायनि थाखाय माबा खोस्लि खोस्ला दो दा बाल्थिं बुल्थिं होयो आरो आथिमंगल बाबो जाहोबाय नालाय रायजो राजाखौ ओमफ्राय आरो बेनि जोब्बा आरो आथिमंगल जोब्बा आरो बिमा बिफानाव बिबाय बिबाया आरो आलासि जाहैनाय दर्सन जाबावो बे दरसनाव मा जायो दरसनाव जायना हिन्जावनि बिमाया हौवानाव थांग्रोयो हौवानाव थांखांनानै हौवानाव थांबा हौवाहा मा खालाम हरनांगौ बेखौ बिबाय थांबा बिदिनो बिजोमायजोजों बिजोमायजो जों बिजोमायजो जों जे दख'ना सोलाय लायो सोरहाबा गस्ला सोलाय बिबायजों गामसा सोलाय लायो आरो बिबायजों गामसा सोलाय लायनानै आरो मानसिफोर थांफानाय फोरनो बिदिनो सोरबा माफ्लार होयो सोरहाबा बिहु फालि होयो बेबायदि नेम जायो आरो बर'ना आरो आरो बिसिनि बिमा बिफाना हौवाना आरो हिन्जाउनाव फैबा हिन्जावनावबो बेबायदिनो फुजिनांगौ जायो गान्नाय जोमनाय होलायलायनानै बिदिनो सोलाय लायनाय बेहाय सोलायबा आरो बेहायबो बिदिनो खालाम फिनलायनोसै जेन'बा सोलाय खाबा बिदिनो बिहु फालिफोर माफ्लारफोर अन्नानै माबालायो आरो आलासि जानायाव खुलुमलायो आरो बिदिनो रायजो राजाफोरखौबो बिदिनो खालामो आरो आरो रायजोया बेखौनो रायजोफ्राबो बेफोरबायदि नेमखौ गोदोनिफ्रायनो दंखायो हिसाबै नायो आरो खिन्थु हारसाफ्रासो बेबायदि हिन्जाव गोदान लांनाय समाव थुखैयो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नाथाय बर'फोरनाबो जाहांबाय आरो बिदि थुखैनाया दा थुखैथ'नाय गैयाबाबो थेवबो बर'नि नेमानो मानि हिनजाव गोदान लायनो थारिक दानबाथाय बिदिनो आसान माला खेरा बिदिनो मंगल सुथ्र बिदि होनांगौ दख'ना दख'ना थावसि होनानैसो लांनो फैयो आरो हिन्जाव गोदानखौ हाबायाव आरो गानहोबाय गोदान आरो बिहाव बिखुनजोया बायबावनाय दख'ना थावसि बिदिनो माबा मंगल सुथ्र संख आसान माला आरो बिदिनो दख'ना आरो उरुना थुरुना सि गुफुर होनांगौ हाबायाव होनबासो हाबा जायो हौवाजों हिन्जावजों रायजो राजा थाबाय बेवहाय बिमा फिफाया आरो बिसोरखौ खाथेनानै होबाय जरा होबाय जरा होखांनायनि उनावसो हाबा जानो हायो ओमफ्राय हौवानि न'खरनिया होग्रोयो हिन्जावनि न'खरना निमन्थ्रखौ उनाव होयो आरो हाबा जाखांनानै आरो जाय फुजारि आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ लानानै बुजायनाय दंबावो आरो बे बुजायनायावनो गोबाव जायो आरो बेराद मोजां बुजायो मानि हिन्जावनि न'खरा हौवानि न'खराव थांनानै हौवानि न'खरनि रायजो राजा रायजो जानायखौ जेन'बा हौवानिखौ माबा खालामनांगौ आरो माबा न'खरनि खालामना लानानै सानहर नांगौ हर नांगौ हौवानि जाथि बंस'खौ बा बिहाव बिखुनजो फोरनिखौ बिदा फंबाय फोरखौ नायनांगौ जाहोलायनांगौ बिहाव बिखुनजोफोरखौ बेबायदिनो आरो ओमफ्राय आरो हिन्जावनाव फैबा हिन्जावनावबो बिदिनो बुजाय हर नांगौ मोजाङै मोजां जानांगोन बिहाव बिखुन्जोफोरनि खोथा मानिनांगोन बिबोनांफोरनि खोथाखौ मानिनांगोन न'खरखौ मोजां सोलिना जानांगौ होन्नानै बिमा बिफायाबो बुजाय हरो आरो